भारतमे बहुत एहन जगह यऽ ज जतऽ हम गेल छी आओर हमर जाइके इच्छो इच्छो रखै छी हम भारतमे बाबाधाम गेल छलहुँ जतऽ हमरा बहुत नीक लागल ओतऽ ओतऽ हम फेर जाइके इच्छा रखै छी इच्छा रखै छी किन्तु पर किन्तु बाइकसँ ओतऽ जेनाइ बहुत मुश्किल काम यऽ पर हमरा जाइके इच्छा रखै छी बाबाधाम आओर बहुत देखबै हमरा जाइके इच्छा रखै छी इच्छा रखै छी आओर आओर बहुत एहन जगह जाइलए हमरासे सिफारिश किएकि दोसरा दोसरा सब जगह जाइलए जाइलए तऽ अनुमति लेल जाइ छै बाइक सबसँ किएकि बाइक सबपर तऽ बाइक सब जगह नहि ने जा सकैए बाइक सब जिलाके अलग अलग सब सब राज्यके अलग अलग नम्बर रहै छै गाड़ीपरमे ओहिसँ ओहिसँ कतहु जाइके पकड़ाइओके डर रहै छै रहै छै फेरो ओतेक लाइक बाइकसँ सब जगह थोड़े जा सकै छिए अहाँ पर जाइके इच्छा रखै छी बहुत एहन जगह जेनाकि बाबाधाम बाबाधाम जनकपुर एखने हाले फिलहालमे अहाँके राम मन्दिर बनल रहै तऽ हमरा बहुत इच्छा यऽ इच्छा यऽ जाइके जाइके परम किन्तु किन्तु बाइकसँ बाइकसँ जाइके इच्छा रखै छी किन्तु ककरो सिफारिश मिलल तबे हम जा सकै छी जा सकै छी बाबाधाम बाबाधाम आओर बहुत एहन जगह यऽ जतऽ बाइकसँ जाइके लेल पर ओहिके लेल अहाँकेँ सिफारिशके जरूरत जरूरत कि हँ हमरा एक जगह सिफारिश मिलल रहै बाबाधाम एक जगहसँ हमरा सिफारिश मिलल रहै आबैके ओतऽ हम गेलो रहौँ ओतुका दृश्य बाइकसँ घुमैमे बहुत बहुत मनोरञ्जन रहला रहला मगर फेर मोन होइए ओतऽ जाइके फेर घुमैके घुमैके चाही किएकि बाइकपर घुमैके अलगे एगो मजा छै किएकि गाड़ीमे अहाँ पैक पैक रहबै अहाँ ओतेक एन्जॉइ नहि लऽ ओतेक अहाँ मनोरन्जन नहि लऽ पेबै आओर बाइकपर खुला रहबै चारू तर चारू तरफसँ दृश्यके देखबै ओकरा अनुभव करबै महसूस करबै ओहिके ओहिके महसूस करबै तऽ अहाँकेँ एगो अलगे एक्के तरहके खुशी मिलत बाइकपर बाइकपर हुनकर प्राकृतिक सौन्दर्य देखबै अलग अलग जगह जेबै बाइकसँ तऽ एक अलगे तरहकऽ खुशी मिलत से से अहाँ बाइकेपर बैठके फिल बाइकेपर बैठके अहाँ महसूस कै सकै छी एक महसूस कै सकै छी बहुत एहन जगह छै जतऽसँ बाइकपर घुमैके एतऽ अभिलाषा यऽ परन्तु जा नहि सकै छी हँ अगर कतहु सिफारिश भेट गेल तब तऽ बाइकसँ जाइके चाही बाइकेसँ नया नया जगह घुमलासँ नया नया नया चीजके जानकारी हइ छै बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ चीजके जानकारी हइ छै वहाँ ओतुका ओतुका चीजके अहाँ समझै छिए जानै छिए सबतरहेँ देखै छिए घुम बाइकसँ अहाँके बाइकसँ अहाँके घुमैओमे अच्छा लगैए किएकि अहाँ ओतुका खूबसूरतीके देखै छिए महसूस करै छिए महसूस करै छिए बाइकपर एगो अलगे मजा छै जे जे कोनो अहाँके पैघ गाड़ीमे नहि मजा आएत नहि मजा आबि सकैए